होटल ऐं ढाबनि में मां वञी करे कढ़ाई पनीर ऐं रुमाली रोटी खाइण पसंदि कंदमि छो त इहे ॿई शयूं मूंखे जाम वणंदियूं आहिनि खाइण में ऐं होटल जहिड़ी शइ असां घर में न ठाहे सघंदा आहियूं